हेल्लो हम अहाँ लग अयलहुॅं हन हमरा पीठमे बहुत दर्द करै छै

हम तऽ इधर इलाज करबेलियै रहय लेकिन इधर ओते बढ़िऑं सॅं इलाज नहि भेलै ने पेन कनटिन्यू भैइये रहल छै लगभग छओ महिना सॅं भय रहल छै लेकिन तीन चारि महिना सॅं इलाज करबा रहल छियै लेकिन ठीक नहि भेलै हन जबकि दर्द धीरे धीरे बढ़िये रहल छै इधर से सहरसोमे हॉस्पिटल गेलियै रहय लेकिन ओतय नीक व्यवस्था नहि रहै बहुत खराब व्यवस्था मतलब कखनो डॉक्टर नहि रहै कखनो मशीन नहि रहै एखनो गेलियै तऽ ओहिना होइत रहै आब अहाँ लग अयलहुॅं ऐं पुरनका व्यवस्था तऽ एहन गेलियै रहय लेकिन ओम्हरका व्यवस्था ओहन बढ़िऑं नहि छै एहि लय के नहि भय पेलैया जबकि किछु दबाइयो देलकै रहय किछु एथियो केलकै रहय लेकिन एहो सब मे पेन छेबे करै आओर धीरे धीरे हमर पेन बढ़िये रहल छै व्यवस्था एम्हर ख़राब छै ताहि दुआरे हम अहाँ लग अयलहुॅं हैं

हॅं

पटनो तऽ हम गेलियै रहय पटनामे दूटा हॉस्पिटल गेल रहियै लेकिन ओतौ हमर इलाज नहि भय पैलै हॅं कखनो दबाइ नहि रहै छै कखनो मशीन नहि रहै छै कखनो डॉक्टर नहि रहै छै एम्बुलेंस सॅं आउ अम्बुलेन्सो नहिये मिलै छै ठीक छै

अहाँ लग भऽ जायत ने इलाज हमर बढ़िऑं सॅं जरि सं छुटि जेतै ने खतम भय जेतै ने ठीक छै आब अहीं हमर इलाज करबै ओम्हर नहि बढ़िऑं सॅं केलकै रहय व्यवस्था एते ख़राब छै

ठीक छै हम

योगा सब तऽ करै छियै ठीक छै हम अहाँ सॅं अहीं सॅं इलाज करायब हम मिलै छी अहाँ सॅं